पहिला संगीत रहै तऽ माय बाप सब अपन पलिवारके संगमे सुनै रहियै पहिला संगीत रहै तऽ माय बापके सङ्गमे सुनै रहियै भाय बहिनके सङ्गमे आजकलके एना जमाना आइब गेलैय कि डीजे गाना बे तरीका तरीका के निकालल जाइ छै डीज चलै छै तऽ ई चलै छै ओ चलै छै बे तरीका तरीका पहिलो गाना रहै तऽ नीक लागै सुनैमे बाप माइके साँगमे सभ सुनै रहियै हम सुनै रहियै भाइ सुनै रहै माइ सुनै रहै बहिन सुनै रहै तऽ नीक नीक सऽ सुनै रहियै सभको आब नै छै सुनैके जोग पहिलो गाना आब सुनै के जोग नै छै आब स्टेंडरी निकलि गेलैया स्टेंडरी गाना चलै छै तऽ हौ गाना तऽ हे इ गाना तऽ हय ची हउ ची बहुत बहुत संगीत निकली एना एना निकैल गेलैय की लोक नहि छै सुनै के डीजे तीजे चलै छै शादी विवाह होइ छै तऽ आओर दोसरा तेसरा संगीत चलै रहल छै जेकि सुनैके लागि नहि रहै छै पहिलकरो गाना एना रहै कि कहीं पर बजै देतै कहीं कहीं सुनै लागै कोइ भी आब कोइ एना भए गेल छै कि गाना गाना सुनै से पहिले इन्सान के सरम लागै छै सङ्गीत सुनै से पहिले आदमीके शरम लागि रहल छै केना हम ई संगीत सुनबै कि हम केना सुनैबै कि भाइ बाप के समने आब हम केना ई गाना सुनबै एना जुग आइब गेलैये जुक बहुत बेजुक चलि रहल छै बहुत खराब चलि रहल छै पहिला एकरो जुग अभी धरतीस मन के फड़ल छै